पशुपालन के लिए बहुत से जानवर पा पालने के लिए पाए जाते हैं जैसे गाय भैंस बकरी मुर्गी बिल्ली चूहा बहुत से जानवरों को पाए जा सक पाला जाता है चाहे वह मांसा बहुत से लोग माँसाहारी जानवरों को भी पालना पसंद करते हैं बहुत से लोग शाकाहारी जानवर को पसन पालना पसंद करते हैं दोनों की अलग अलग अपनी अपनी भूमिकाएँ होती हैं सभी हमें सभी तरह के जानवरों को पालना चाहिए सभी तरह के जानवरों को पालने से बहुत से लाभ भी होते हैं एक तरह के जानवर पालेंगे तो एक ही लाभ होंगे और बहुत तरह के जानवर पालेंगे तो बहुत सारे लाभ होंगे जैसे गाय है गाय को पालेंगे तो दूध होगा दूध से इनकम भी होगी आज की डेट डेट में दूध का रेट तो ज़्यादा है ही इसीलिए हम गाय पालेंगे उससे दूध होगा दूध दूध को हम अच्छे से रेट में बेच सकते हैं और उसे अच्छा से अच्छा हमें इनकम भी होगा गाय पालेंगे बिना पूँजी का इनकम होगा उसमें मन हमारे तरफ से कोई पूँजी नहीं लगेगा बस मेहनत की ज़रूरत है जानवरों को पालेगे फ़िर उनसे बहुत सारा इनकम होगा बकरी है बकरी का भी दूध आजकल बहुत महंगाई में मिलता है कहीं कहीं मिलने देखने को मिलता है ज़्यादा बकरी का दूध रहता भी नहीं है मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा रेट होता है इसलिए हमें बकरी को भी पालना हमारे लिए अच्छा है हम उसको पाल सकते हैं उनसे भी हमें अच्छे प्रकार के इनकम होती है उसके बाद बिल्ली चूहा को भी हम शौक़ से पालते है अच्छा लगता है घर में बिल्ली चूहा रहता है तो और हमें जानवरों को एक ही स्थान पर नहीं रखना चाहिए हमें जानवरों को इधर उधर खेत में फिल्ड में घूमाना चाहिए चरने के लिए छोड़ देना चाहिए और देखते रहना चाहिए का हुआ भेड़ हुआ बकरी हुआ मुर्गी सब भी हुआ इ लोग को भी दिन में खोल देना चाहिए और चरने के लिए खेतों में छोड़ देना चहिए ताकि वे अपने से खुद से अपना भोजन कर सकें खेत में चरते चरते अपना हरी भरी घास जो रहते हैं उन्हें खा सकें न कि केवल एक जगह उन्हें बांधिए और उनको खाना दीजिए वे एक ही जगह बैठकर खा रहे चर टहलने से चरने से भी जानवरों में बहुत कुछ विकसित होता है इसलिए हमें जानवर को खुली जगह में चरने के लिए छोड़ना चाहिए फ़िर रात का समय है जानवर को एक एक जगह पर बांधिए ताकि जानवर कहीं अपने मन से जा न पाएं क्योंकि पूरी रात बैठकर जानवर की निगरानी हम लोग कर भी नहीं पाएंगे दिन में तो देख लेंगे रात में हम लोग को भी सोना रहता है जानवर को इसलिए रात में एक जगह बाँध देंगे ताकि हम भी आराम करें जानवर भी अपना आराम करें नाकि ताकि जानवर को कोई ले भी ना जा पाए एक सुरक्षित जगह पर घरों में साइड में कहीं उसका घर बनाकर उसको बाँधकर रखेंगे नहीं तो आजकल जानवर चोरी भी हो जाते हैं अगर ऐसे ही दिन और रात सामान तरीके से खुला छोड़ देंगे तो कोई लेकर भी जा सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा बहुत से जानवर को पालने से बहुत तरह के इनकम होते हैं जैसे बकरी को पालेंगे तो उससे दूध होगा दूध से हम अच्छा ख़ासा आय इनकम ले सकते हैं दूध उनका दूध बेचेंगे बकरी का दूध भरी दामों में बिकता है और उसके बाद बकरी का मांस भी बहुत लोग खाते हैं और आ आज के रेट में मांस मांस में सबसे ज़्यादा बकरी का ही बकरे का ही बकरे का ही ज़्यादा रेट है इसलिए अगर उसको रखकर हम पाल पोसकर उसको हम काटकर बेचते हैं मांस के तौर पर तो उससे भी अच्छा खासा बहुत अच्छा इनकम होता है बहुत जगहों पर तो गाय सबका भी मांस खाया जाता है और बेचा जाता है बहुत सभी जानवर से सभी प्रकार के इनकम होता है सब पर सब जानवर के अलग अलग अलग अलग भूमिका होती है होता है जीवन में कोई दूध देता है किसी का मांस हम बेचते हैं मुर्गा ही है तो मुर्गा भी बहुत अच्छा खासा बिकता है मुर्गा का मांस लोग खाते हैं मुर्गा भी बिक जाता है अनेक प्रकार के जानवर हैं जानवर को बिल्ली चूहा सबको हम घर में रखते है घर में पालते हैं उससे कोई इनकम नहीं फ़िर भी हम रखते हैं पालना चाहिए तो गाय है भैंस है भैंस से भी दूध होता है गाय का भी दूध होता है भैंस का दूध ज़्यादा दाम में मिलता है और गाय का दूध थोड़ा कम रहता है दोनों दूध उतना ही बाज़ार में देखने को मिलते हैं बहुत से लोग दूध भैंस का भी खाते हैं बहुत से गाय का भी खाते हैं और कुछ कुछ बिमारियों में बकरियों का दूध का अति उत्तम प्रभाव रहता है कुछ कुछ बिमारी ऐसे होते हैं जिसमें बकरी का दूध ज़्यादा से ज़्यादा इन्सान खोजते हैं और बिमा जिनको बिमारी है उस इन्सान को खिलाते हैं ताकी उनकी बिमारी जल्दी से दूर हो गा बकरी का दूध ज़्यादातर नहीं मिलता है बहुत जगह खोजने पर अच्छे से देखने पर और अच् अच्छा खासा दाम में बकरी का दूध हमें मिलता है जो हम अपने घरों में जो कोई बीमार है जिसे कोई बीमारी है और बकरी का दूध उसे चाहिए तो हम उसे देते हैं ताकि उनकी बीमारी जल्दी से दूर हो जाए और वह स्वस्थ हो जाए इसीलिए सब जानवर से सभी जानवर को हमें पालना चाहिए न कि एक जानवर को पालें सभी जानवर को पालें सभी प्रकार का हमें आय प्राप्त होगा जिससे हमारा जीवन अच्छे से कटेगा हम दूध भी बेचेंगे उसके बाद फ़िर उस जानवर को का मांस भी बिकता है वह भी बेचेंगे और पालेंगे हरी भरी घास खिलाएंगे उसे घुमाएंगे खेतों खलिहानों में उसे घूमने देंगे पशुपालन के लिए हमें उनके अच्छे फस से साफ जगहों में रखना चाहिए पशु को पालना बहुत से लोगों का शौक़ भी होता है उन्हें अच्छा लगता है वह शौक़ से पालते हैं और अच्छा ख़ासा इनकम उन्हें प्राप्त होता है जोकी बहुत से लोग उनको अपना काम मानते हैं पशुपालन से ही बहुत से घरों घर चलता है पशु पालें उनको चराएँ और जैसे गाय है बैल है उसका खेत में जैसे हल चलाते हैं और खेत जोतते हैं और उसमें बैल काम आते हैं बैल से खेत जोता है बैल बैल भी है इनकम में बैल से खेत जोतेंगे फ़िर उसका उससे भी हमें आय प्राप्त होगा जिससे हमें इनकम होगा सभी जानवर को हमें पालना चाहिए सभी जानवर का काम अलग अलग है सभी जानवर से अलग अलग आय प्राप्त होते हैं